हँ प्रणाम सर हेलौ हमे बंगालसँ बोलय छियै अहाँके देश हम एबय घुमय लए केना एबय केना होइ हँ

हँ के केना रहबय केना ओतऽ खेबय पिबय केना घुमबय फिरबय पूरा परिवार जेबय हँ हँ

हँ हँ बहुत बढ़िआँ छै हँ हँ

हँ

हँ हँ हँ हँ हँ कम खर्चा लागतय ने यहुँ रहबय साथमे हँ

हँ हँ हँ हँ हँ हँ हँ ठीके छै हँ तब आबय छियै हमरा कते खर्चा पानि लागतय से सब कोनो दिक्कत नहि ने हेतय कतौ बदमस्ती तदमस्ती नहि ने हेतय ओ हँ ओ हँ

हँ हँ हँ हँ हँ हँ

अच्छा हँ ठीके